ہیلو السّلام علیکم میں آپ کے اسکول کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں ٹینتھ کلاس کی جی میرا نام فاطمہ زہرا ہے میں آپ دراصل بات یہ ہے میرے جو ابا ہیں اُن کا وہ پوسٹ آفس میں کام کرتے ہیں اور اُن کا ٹرانسفر لکھنؤ میں ہو گیا ہے تو میرے پوری فیملی جو ہے لکھنؤ میں شفٹ ہو رہی ہے تو مجھے اُن کے ساتھ ہی لکھنؤ میں شفٹ ہونا ہے تو میں اپنی آگے کی پڑھائی بھی وہیں سے کنٹینو کروں گی تو اِس سلسلے میں مجھے ٹرانسفر سرٹیفیکیٹ چاہیے تھا جی پتہ ہے بس یہ جاننا تھا کہ مطلب اُس میں ڈاکیومنٹس وغیرہ کیا لگتے ہیں اور کتنے دِن میں ملے گا وہ ہفتہ بھر تو میم بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم لوگ ابھی پرسوں ہی نکل رہے ہیں تو مجھے کل چاہیے تھا اگر مجھے کل مِل جاتا تو زیادہ بہتر رہتا ٹھیک ہے تو میں آپ اپنے والد صاحب کو لے کرآتی ہوں آپ کے پاس آپ میرا کر دیجیے گا شُکر تھینک یو میم بہت بہت آپ کا شُکریہ